जों गामियारि ओनसोलआव सेंग्रा सिख्लाफ्रा मानो थानो लुबैया आंखौ जों बुंनो थाङोब्ला बिसोरो बेबायदिनो बिमा बिफानि नोजोराव बाइ बाहागिफोरनि नोजोराव बेबायदिनो गावसोरनि गोसोबायदिखौ खालामनो हायैखौ जों नुनो मोनो आरो बिसोरो बेबायदिनो सेंग्रा सिख्ला समाव बयबो गावबा गाव गोसोबायदि सोलिनो लुबैयो आरो बेयाव बिसोरो न'आव थानानै बिखौ मावनो हाया मानो होनोब्ला बिमा बिफानि अर्डार नांगौ जायो जेनेबा मोनसे जायगाफ्राव बेरायनो थाङोब्ला दिनै बिमा बिफानाव सोंनानै थाङाब्ला बिसोरो बिमा बिफाफोरजों रायजानो बा बुजानो गोनां जायो बिनि थाखायनो बिसोरो दा टाउन आव थांनानै बेबायदिनो लजिं थाहैनो मोजां मोनो आरो बिसेसखे जों बुंनो थां हायो जे दानि जुगआव फैबाय थानाय सोलिफुनायाव हाबा जाखानाय आइजोफ्राबो बेबायदिनो टाउन सहरफ्राव थाहैनानै गावसिनि फिसाइफोरखौ माबाफोर बुङोब्ला दाइभर्स खालामनानै बेबायदिनो दाइभर्स खालामनानैब्लाबो बिसोरो टाउन आव थाहैयो आरो